ہاں جی ہیلو بولیے جی ہم گولا اسٹیشن سے بول رہے ہیں جی آپ کو بال پین چاہیے جیل ہاں ملیں گے بلیک میں بھی بلیو میں بھی اینڈ ادر کلرس بھی ہیں

ہاں آپ کو مطلب پورا پیکٹ چاہیے یا پھر سنگل او تو اِس میں آپ کو ٹوٹل سکسٹی روپیے کے ملیں گے ٹیپ کون سی ٹیپ ہاں جی ڈیکوریٹر ہاں وہ بھی ٹیپ ملیں گے ملے گی ہاں جی ملے گی وہ آپ کو اُس کا فل مطلب ایک پیک ایک پیک کے اندر پورے مطلب سکس پیس آتے ہے وہ تو وہ آپ کو ایٹی روپیے کا مِل ایٹی پر سکھ پڑ سکتا ہے ہاں جی قینچی بھی ملے گی کیا سائز چاہیے آپ کو ہاں جی ملیں گی آپ کو ففٹی روپیے میں

جی پنچنگ مشین بھی ملے گی بڑی سی یا چھوٹی چھوٹی چاہیے یا بڑی ہاں تو وہ بھی آپ کو مل جائے گی ون ٹوئنٹی کا ٹوٹل یہ اسٹیشنری پہ ڈسکاؤنٹ کہاں ملتا ہے ون ریٹ ہوتا اِن کے آپ کا پنچنگ مشین میں ہو سکتا ہے اوکے اوکے